मुंहिंजे ॾेरोट मतिलबु ॾेराणीअ जे पुट जी शादी हुई त मुंहिंजे दिमाग़ में आहियो त मां कुझु नओं कया त छा कयमि उहो मतिलबु कपिड़ो वठी करे रूमाल जा पीस कटिया हुन रूमालनि ते ॿिन्हिनि जो नालो लिखी करे हुन में कलर मतिलबु कलर कयो ऐं विच में हार्ट ठाहियो ऐं भई इहो न हिकिड़ो ऐं मतिलबु छोकिरीअ वारा तेलगू हुआ ऐं असां सिंधी आहियूं त ॿिन्हिनि जो उन्हनि जो छोकिरे छोकिरीअ जो पाण में प्यार थी वियो हुओ त अलॻि स्टेट थी वेई न तेलगू मतिलबु हू उड़ीसा जा ऐं असां मुंहिंजो ॾेर जो पुट हुते पढ़ंदो मतिलबु अहमदाबाद जो ॿई उड़ीसा वारी कालेज में उड़ीसा में कालेज में पढ़िया ॿिन्हिनि खे प्यार थी वियो त असां मतिलबु हुन रूमाल ते अलॻि अलॻि स्टेट मतिलबु ॿ स्टेट ऐं ॿिन्हिनि जो प्यार इअं करे हुन ते ठाहे ऐं हुनजो विच में दिलि ठाहे टू अलॻि अलॻि टू हुन ते लिखयोसीं टू स्टेट ऐं ॿिन्हिनि जो प्यार जी कहानी हुन ते लिखीसीं मतिलबु कपिड़े ते पहिरें लिखीसीं ऐं ॾाढो सभिनी खे वणियो ऐं ॾाढो मज़ो आहियो सभिनी ॾाढो इंजॉय कयो चयनि अड़े इअं त बिल्कुलु नई शइ आहे